मेरे स्कूल दा नांऽ गौरमेंट प्राईमरी स्कूल धमेआल ऐ इत्थें बच्चे बी घट्ट गै स्कूल पाए लोकें ताकि गौरमेंट स्कूल च पढ़ाई लोकें दी इ'यै सोच ऐ कि इत्थें पढ़ाई शैल निं होंदी में ते इत्थें पढ़ी दी आं पर इत्थें बच्चें गी ना टीचर शैल ध्यान दिंदे हून प्हाड़ें च बसदा होने कारण मेरा ग्रांऽ मतलब लोक टीचर बी घट्ट गै आंदे ताकि रोड़ दी फेस्लिटियां नेईं हैन टीचरें गी ओह् कदें गेल्लै गै आंदे पर जेल्लै आंदे ते मता ध्यान निं दिंदे बच्चें उप्पर इसकरी बच्चें गी बी मता ज्ञान नेईं ऐ पढ़ाई दे आस्तै बच्चें गी मतलब कि इंया गै रौंह्दे लोक ताहियें मतलब बच्चें गी गौरमेंट स्कूल पाना पसंद निं करदे चाहे उंदे कोल पैसे होन चाहे ना होन पर ओह् अपने बच्चें गी प्राइवेट स्कूल गै पांदे न ते साढ़े स्कूल बिच्च जियां मिड डे मील बी सानू मिलदा हा पर ओह् मिड डे मील बी इन्ना शैल निं बनांदे हे मतलब कि ते कदें इंया गै बनाई ओड़नी कदें न्यूट्री बनाई ओड़नी कदें ओह्दे बिच्च टमाटर निं पाना कदें किश नेईं पाना ओह् इन्ना शैल निं बनांदे हे तुहानू गौरमेंट नै इन्नियां फेस्लिटियां प्रोवाइड बी कीती दियां पर अग्गें स्कूल आह्ले सानू शैल तरीकै कन्नै नेईं दिंदे हे बच्चें गी ते इयै इक कारण ऐ कि लोक अपने बच्चें गी सरकारी स्कूल पाना पसंद निं करदे ते साढ़े स्कूल बच्चे बी बड़े घट्ट गै होंदे हे ताकी बच्चे मतलब कि इन्ने बच्चे होंदे निं लोक पाना निं पसंद करदे लोग गौरमेंट स्कूल इसकरी बच्चें दी जेह्ड़ी स्ट्रेंथ ऐ ओह् मती नेईं होंदी साढ़े स्कूल ते खासकरी कुड़ियें गी ते लोग पांदे गै नेईं ते उनेंगी पढ़ाना पसंद निं करदे कुड़ियें गी कि कुड़ियां सिर्फ घरै आस्तै गै बनी दियां होंदियां एह् घर दा कम्म काज गै करन ते कम्म काज करियै सिर्फ अपने घर गै रौह्न ते स्कूल निं जान उत्थें मेल बंदे होंदे न जां कुड़ियें दी इन्ना मतलब मुड़ें कन्नै बैठना उनेंगी पसंद निं ऐ जां पुरश प्रधान समाज ऐ भला इयै इक बड़ा बड्डा कारण ऐ कि कुड़ियें गी स्कूल नेईं भेजेआ जंदा उनेंगी सिर्फ अपने घरै दे कम्में काजें आस्तै गै रक्खेआ जंदा ऐ जे ओह् घर गै कम्म करन घर गै रुट्टियां बनान ते उनेंगी पढ़ने आस्तै नेईं भेजेआ जंदा पर एह् स्कूल दी बी बड़ी नाकादमी ऐ कि टीचर बी बच्चें गी समझांदे नेईं जां ओह् ग्रांऽ ग्रांऽ जाइयै मतलब कि जागरुक करन कि बच्चें गी स्कूल भेजो एह् पढ़ाई गै इक बड़ा बड्डा माध्यम ऐ जेह्दे कन्नै कुड़ियां अपने राइट जानी सकदियां उंदे समाज बिच्च उंदी केह् म्हत्ता ऐ जां ओह् बी मुंढे मुड़े कन्नै मुंढा मलाइयै जाई सकदियां न स्कूल च फेस्लिटियां हून बेशक्क गौरमेंट जिन्नी मर्जी फेस्लिटियां देन पर अग्गें टीचर गै बच्चें गी देन फेस्लिटियां जा अस शैल टाट बछाए हून दे चलो टाट निं हून ते अज्जकल डेस्क आई चुके दे न गौरमेंट स्कूल बी मतलब कि हून सुविधा बी प्राइवेट स्कूलै आह्ले लेखा देआ करदे न गौरमेंट पर टीचर इन्ना ध्यान निं दिंदे बच्चें पर जां कमरे च शैल करियै सफाई कीती दी होऐ एह्दे कन्नै इन्वायरनामेंट बी अच्छा होऐ बच्चे बी पढ़ने गी आन ओह् शैल चीज़ां सिक्खन उंदी सेह्त बी ठीक ठाक रवै जेह्दे कन्नै ओह् जदू स्कूल आन टीचरें कोला ज्ञान हासिल करन ते जेह्दे कन्नै साढ़ा समाज तरक्की करै दिना दिन पर टीचर बी सोचना चाहिदा जां गौरमेंट गी रोड फेस्लिटी बी शैल देनी चाहिदी जेह्दे कन्नै टीचर रोजाना स्कूल आई सकन ते बच्चें उप्पर ध्यान देई सकन उनेंगी पढ़ाई सकन जे समाज बिच्च पढ़ाई बड़ी जरूरी ऐ क्या ओह् जागत होऐ क्या ओह् कुड़ी होऐ पढ़ाई दा साढ़ी जिंदगी च बड़ा म्हत्तवपूर्ण स्थान ऐ